बड़ी पोखरि जाइत छियै पूजा पाठ करैत छी खाना पीना बनेलहुँ काली मंदिर गेलहुँ पूजा पाठ कयलहुँ आरो बुझलियै भगवानके पूजा पाठ कयलहुँ बड़ी पोखरि गेलहुँ काली मंदिर गेलहुँ आओर खाना पीनामे जे मन भेल से बनेलहुँ अपन रोटी साग सब्जी बुझलियै सभ चीज बनैत छै रोटी साग सब्जी सभ बनल चटनिये बनल धन्नीके चटनी बनल टमाटरके चटनी बनल बुझलियै पनीरे बनल इएह सभ बनैत छै खाना पीनामे खीर बनल बुझलहुँ पूजा पाठ कयलहुँ बड़ी पोखरि गेलहुँ